हैलो जी मैम बोलिए मैं इलेक्ट्रिशयन बोल रहा हूँ आपको क्या लेना है अच्छा गैस बर्नर वगैरह चाहिए आपको ठीक है आपको तीन हज़ार तीन हज़ार रुपये लगेंगे इसके ठीक है और इसमें गैरेंटी रहती है एक साल की और वारंटी रहती है तीन साल की तो हाँ तो आपको आसानी होगी देखिये इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जी ठीक है तो तीन हज़ार रुपये रेट है उससे कम तो नहीं हो पाएगा जी जी उससे कम तो आप हमारे पुराने ग्राहक हो तो फिर भी हम लगभग लगभग आपको दो सौ रुपये ढाई सौ रुपये कम कर सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि जो हम गैस वगैरह ले ले कर आते हैं वो बहुत ज्यादा महंगा होता है तो नहीं हो पाएगा है ना तो हम दो सौ रुपैया आपको कम कर सकते हैं बस नहीं नहीं हाँ पाँच सौ पाँच सौ तो नहीं कर पाऊंगा बहन जी क्योंकि अभी काफी लम्बा वो चल रहा है प्रॉब्लम भी है क्योंकि दुकान में वैसे भी ग्राहक कम आ रहे हैं तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कर पाउँगा कम हाँ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं आपको चलो अच्छा आप बोल रहे हो तो मैं आपको लगभग चार सौ कर सकता हूँ उससे ज़्यादा नहीं अब इतना आप भी आप भी मान जाइये चलिए ठीक है मैं अभी करता हूँ ओके